खेती क्यों नहीं लोग करना चाहते हैं ता खेती खेती क्यों नहीं करना लोग चाहते हैं ताकि खेती में बहुत मेहनत है बहुत मेहनत भी है और बहुत पैसा भी लगाओ डूबीत भी जाता है इसलिए लोग का मन थोड़ा हो जाता है कितना लोग जांगर के मारे खेती नहीं करना चाहते हैं बाकी बहुत मेहनत लगता है खेती करने में मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगता ही है खेती करने में बाकी लोग सोचते हैं बहुत लोग सोचते हैं कि खेती तो ऐसे ही हो जाती है पर पर जो करता है खेती उसको पता चलता है कि खेती में कितना मेहनत है हम लोग खेती करते हैं परिवार में क्या होता है कि वो खेती कर रहे हैं तो हम खेती क्यों करें ये होता है वो कर ही न रहे हैं खेती और आपको बता दे कि खेती करने में बहुत है आगे पहले खेत को पानी देते हैं पानी देंगे तो जुताई करेंगे आपको फिर जुताई कर लेते हैं तो उसके बाद उसमें कंकड़ रहेगा उसमें कागज़ रहता है उसमें लोग प्लास्टिक भी डाल देते हैं कूड़ा करकट में तो खेत में ही जाता है फिर उसमें से फेंकते हैं तो गोबर ले आते हैं हम लोग का जब पहले के लोग गोबर ही डालते थे त हम लोग के भी देश में गोबर आज भी डालते हैं लोग इसलिए गोबर डाल कर उसके बाद हम लोग जोतते हैं खेत को जोत कर फिर हम लोग उसको करेंगे पानी डाल कर फिन हम लोग बोना स्टार्ट करते हैं मतलब गेहूँ बोते हैं चाहे धान बोते हैं उसके बाद बो देते हैं तो हम क्या करते हैं बो कर फिन हम लोग उसको धीरे धीरे पानी देते हैं खाद देंगे तब वो धीरे धीरे जा कर तैयार होता है हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसको काटते हैं काट कर फिर हम लोग उसको दाते हैं दावेंगे दाव कर तो घर पर जाता है अनाज सबके बस की बात खेती नहीं है करना न तो लोग क्यों नहीं खेती कर लेते पर बहुत कठिन है खेती करना आपके लिए चाहे मेरे लिये भी खेती में क्या है कि नाफा भी घाटा भी है सबके बस की बात खेती नहीं है पर लोग हम लोग खेती नही करेंगे तो खायेंगे क्या हम लोग का देश में खेती करना बहुत ज़रूरी है हम लोग खेती करेंगे तभी तो खाएंगे अगर हम लोग खेती करते हैं हम लोग के खेत में अगर ज़्यादा अनाज हो गया है तो उसको हम लोग मार्केट ले जाकर बेच देते हैं बेचने के बाद हम लोग फिर बेच लेते हैं तो वही पैसे से हम लोग फिर फसल उगाते हैं क्योंकि हमलोग किसान हैं तो फसल बेच कर ही हम लोग करेंगे अपना पेट भी पालते हैं अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई उसी से करते हैं खेती से ही वो बड़ है बीमार है सब खेती सेही हम लोग करते हैं फिर खेती भी खेती से ही करते हैं ताकि उसी पैसे से करते हैं ताकी और हो जाए अगर किसी साल खेती नहीं होती है तो फिर हम लोग या लोन लेते हैं चाहे किसी से उधार लेकर फिर खेती करते हैं खेती करना इतनी आसान बात नहीं है खेती में लाभ भी है हानि भी है कभी होगा कभी नहीं होगा पर हम लोग खेती करना नहीं छोड़ना छोड़ते हैं ताकि हम लोग खेती नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे किसान आदमी हैं कमाने से क्या होगा जाएंगे बाहर में कमाएंगे खाएंगे आ जब हम लोग खेती ही नहीं करेंगे एक एक कर के तो कैसे हम लोग का पेट भरेगा भारत का इसलिए भारत में सबको खेती करनी चाहिए पर नहीं करते हैं लोग कहते हैं बहुत मेहनत है मेहनत तो है पर करना तो पड़ेगा न पेट के लिए